ते में हून तुसेंगी दस्सना चाह्न्नी आं कि अपने ओह् टैम टैम दे बारे च जेह्ड़े मिगी जेल्लै मिगी लैना हा अपनी जिंदगी दा बिगैस्ट डिसीज़न ते ओह् टैम हा मेरी दसमीं दी परिक्षा दे बाद दा मिगी सब्जैक्ट बिच बड़ी कंफ्यूजन होआ दी ही कि में केह्ड़े सब्जैक्ट लें केह्ड़े सब्जैक्ट पढ़ांऽ मिगी अपने फ्यूचर दा कोई आइडिया निहा की में केह् करना केह् करना अग्गें जाइयै में केह् पढ़ना केह् नेईं ते में बड़ी कंफ्यूज ही कि में केह्ड़े सब्जैक्ट लें ते मेरे कोल जेह्ड़े ऑप्शन हे ओह् हे त्रैऽ नॉन मैडिकल मैडिकल ते कन्नै ऑर्टस ते ते में थोह्ड़ा जेहा पढ़ेआ ते मिगी ते मिगी लग्गेआ कि मिगी कॉमर्स पढ़ने चाहिदे पर साढ़े इत्थै कॉमर्स ऐहे निं हे ते में सोचेआ में केह्ड़े सब्जैक्ट लें ऑर्टस मैडिकल नॉन मैडिकल ते मिगी इनें त्रौनें बिच्चा लैने हे इक सब्जैक्ट ते में मेरा मी ते मिगी जेह्ड़ा इंटरैस्ट जगेआ ओह् जगेआ मिगी कॉमर्स च ते कॉमर्स इत्थै ऐहे निं हे साढ़े स्कूलै च ते में बड़ी कंफ्यूज़ ही ते मेरा मिगी लैना हा डिसीजन दो तिन्न दिन बिच अंदर कि में केह्ड़ा लैं केह्ड़े सब्जैक्ट लैं ते फ्ही में सोचेआ ते में सोचेआ कि कोह्दे कोल जां में कुसी सनांऽ मेरे घरै आह्ले बी इन्ने एजुकेटिव निं ऐहे कि जेह्ड़ा में उं'दे कन्नै गल्ल करी सकां ते नां गै उ'नेंगी पुच्छी सकदी कि अग्गें मिगी पढ़ना चाहिदा ते अपने टीचर दी सहायता लैती ते में सोचेआ कि में उं'दे कोल जन्नी आं ते उं'दे कन्नै गल्ल करनी आं ते उ'नेंगी पुच्छनी आं कि मिगी कनेह् सब्जैक्ट लैने चाहिदे अग्गें जाइयै ते में उ'नेंगी सनाया कि मिगी कॉमर्स बिच थोह्ड़ा जेहा इंटरैस्ट आए दा ते आवै दा ते में केह्ड़े सब्जैक्ट लें आर्टस लें मैडिकल लें नॉन मैडिकल लें ते मैडिकल लें की के कॉमर्स साढ़े स्कूलें बिच ऐहे निं हे ते उ'नें मिगी आखेआ तू इक कम्म कर कि तू ऑर्टस लेई लेआं की के ऑर्टस बिच मिगी केह् फायदा ते उ'नें आखेआ मिगी कि तुगी ऑर्टस बिच लब्भी जानी इकनॉमिक्स जेह्ड़ी ऐ कॉमर्स बिच कॉमर्स दा सब्जैक्ट ते तू जेल्लै इकनॉमिक्स पढ़नी तुगी थोह्ड़ी नेहीं कॉमर्स दी बी नॉलेज़ होई जानी ते मतलब कि थोह्ड़े सब्जैक्ट दे थोह्ड़े नॉलेज़ होई जानी इक सब्जैक्ट दी नॉलेज़ होई जानी में आखेआ ठीक ऐ ते पढ़ने बिच बी थोह्ड़े आसान हे ते कन्नै ओह्दे बिच इकनॉमिक्स बी ऐहीं मिगी एह्दे बिच हैल्प कीता हा मेरे टीचर नै ते उं'दी गल्ल सुनियै में अग्गें जाइयै लैते हे ऑर्टस ते जेह्ड़े मिगी बड़े फायदे बिच रेह् ते में ऑर्ट पढ़दी आं ते ओह्दे बाद में अग्गें दा कोर्स बी करी सकनी आं जेह्ड़ा में करना हून जेह्ड़ा में मेरे फ्यूचर आस्तै गाईड कीता ते मिगी की करना चाहिदा ते उ'नें मिगी पुच्छेआ कि तुगी केह्दे बिच इंटरैस्ट ऐ ते मिगी केह् पढ़ना केह् नेईं पढ़ना